بائیک کے طور پر آپ کو جن جن سے بڑے چینجلوں کا سامنا کرتا پڑتا ہے سب سے بڑا چیلنجر سامنا کرنا پڑتا ہے چیلنجر کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بائک میں ہر بائک پہ آپ چڑھتے ہیں تو مطلب سمجھیے کہ آپ پورا چیلنجر ہی ہیں بائک پہ چڑھنے روڈ پہ سب سے پہلے ہم چڑھتے ہیں تو روڈیں اگر اچھی نہیں ہو تو اس میں آپ کو بہت دقتیں ہوگی بائک چلانے میں اس کے بعد دھوپ دھوپ بارش دھول آندھی یہ جو ہے کہ بائیک میں پورا سیب گھے پو بائک پہ جو ہم چڑھتے ہیں تو وہ پورا کھلا ہوا ہوتا ہے تو کھلا ہوا تھا تو اس میں تو آندھی دھوپ بارش جو ہر پورا ہر پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہے بائک پہ اگر چل رہے ہیں آپ تو اگر زیادہ دھوپ ہے تو اس میں آپ کو پریشانی ہوگی اگر آپ ہیلمٹ نہیں لگائے ہوئے ہیں اور آپ جا رہے ہیں تو آپ کو دکھائی نہیں دیگا آپ چشمہ نہیں ہوئے ہیں تو آپ کو کچھ دکھے گا نہیں گرمی لگے گا دھوپ لگے گا اس کے بعد اگر بارش ہوئی تو آپ آپ چل نہیں سکتے اگر بارش میں آپ چلیں گے تو آپ کو چوٹیں لگے گی آپ اگر ہیلمنٹ نہیں پہنے ہوں گے تو پھر چوٹ لگیں گی اگر ہیلمنٹ پہنے بھی ہوں گے تو بارش کے پانی سے آپ کو دکھے گا نہیں اس کے بعد آندھی ہوا تو اس میں آپ کو پریشانی آپ نہیں چل سکتے ہیں بہت سارے ہر چیز چیلنجر ہے بائک پہ چڑھنا ہی چیلنجر ہے کچھ اچھا نہیں بس نارمل بائک یوج لوگ کرے کہ گاؤں گھر میں لوگ بائی یوج کرے ایک چھوٹے سے بیس تیس کلو میٹر اندر جانے کے لیے ہو تو لوگ بائک یوج کرے اور باقی رات ووت میں جانور وونور کے لیے تو رہتے ہی ہیں اگر لائٹ میں دکھتے نہیں ہیں وہ اچانک جانور اگر آپ جنگل کے علاقہ سے چل رہے ہیں تو جانور اچانک آ جاتے ہیں اور ایک نارمل اسپیڈ سے اگر آپ چل رہے ہیں تو آپ ہیں کہ چالیس پچاس کے اسپیڈ سے چل رہے ہیں تو آپ روک دیں گے اگر جانور ہوتے ہیں وہ اچانک ہی آتے ہیں رات میں تو اس کے لیے چاہیے کہ آپ نارمل اسپیڈ چلے رات میں یا اسپیڈ چل رہے ہیں تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ روڈ سائیڈ بیچ میں چلیں بیچ میں کم جانور آتے ہیں اس چیز کو چاہیے آرام سے چلیں لائٹ جلاتے ہوئے پیپ مارتے ہوئے ان سب چیزوں کا چیلنجر رہتا ہے بائک چلانے میں ہر چیز ہے بس ہمیں چاہیے کہ آرام سے چلے پورے نیم رول سے چلے باقی ہم لوگ گاؤں دیہات میں چلاتے ہیں تو نیم رول تو شہروں میں ہوتی ہیں باقی ادھر ٹریفک کا تھوڑا سا دقت ہوتا ہے وہاں کی اگر لوگ ٹریفک نیم قانون ہیلمنٹ لائنسس کے ساتھ چلیں تو کوئی دقت نہیں ہے باقی یہی سب ہے